एकटा लम्बा बाइकिङ्ग यात्रा या भ्रमणके तैआरी हम एना करबै कि गाड़ीके पहिले सर्विसिङ्ग करबा लेबै आओर लौङ्ग रूटके लेल पैट्रोल टैंक फुल रखबै आओर किछु हुए नहि किछु हुए हम हैलमेट जरूर लऽ लेबै कैलाकि हैलमेट हमर सेप्टी छै आओर लौङ्ग रूटके लेल हमेशा अपन सेप्टिक के तैआरी कऽ कऽ रखबै जे हमरा से कोनो गलत नहि हुए लौङ्ग रूटमे इएह होइत छै कि हम अपन तैरी पूरा तरहसँ रखबै अपन जरूरतके हर समान रखबै जाहिसँ हमरा रस्तामे कोनो तरहके दिक्कत नहि हुए आओर हैलमेट तऽ सभसँ पहिले जरूरत छै कैलाकि रास्ताके कोनो सफरके कोनो गेरेन्टी नहि छै जे कखन की अहाँसँ चूक भऽ जाय एहि लेल हम तैआरी हमेशा रहबै आओर लौङ्ग रूटमे हलाँकि दश किलोमीटर बीस किलोमीटर पर हेड रुकबै आओर अपन गाड़ी आओर अपन शरीरक सुरक्षा देखबै जे कोनो तरहके दिक्कत तऽ हमरा नहि भऽ रहल अइ सभसँ पहिले हम अपन टायरकेँ देख लेबै जे हवा तऽ हमर कम नहि अइ गाड़ी हमर सभकिछु ठीक तऽ अइ लौङ्ग रूटमे बहुत तरहकेँ बात होइत छै जेकर हम आशा नहि करैत छी कओनो तरहकेँ दिक्कत नहि हुए हमरा आओर अपन सेप्टी आओर गाड़ीकेँ सेप्टी दुनू ध्यानमे रखैत हम चलबैत आगा पाछाँ बार बार नहि देखबै पाछाँ देखऽ के लेल बार बार साइड मिररके हमसभ इस्तेमाल करबै बायाँ दायाँके लेल इन्डिकेटर लागल छै इन्डिकेटरके हमसभ देखबै आओर कुनो तरहकेँ आपातकालीन अगर होइत छै तऽ हम अपना आपके ध्यान राखि कऽ कोनो काम करबै लौंग रूटमे परेशानी तऽ होइत छै लेकिन आराम आरामसँ जेबै जाइसँ कोनो तरहकेँ छति हमरा नहि हुए